सारें कोला पैह्ले में तुसें गलाना चाह्न्नां कि अगर असें ड्राइंग करनी ओह् अगर साढ़ा अपने अंदरा दा असें आवै कि हां कि असें ड्राइंग करनी तां गै करनी चाहिदी अगर कुसै देक्खे दिखावे उप्पर अगर अस आखगे कि असें ड्राइंग करनी ओह् असें नेईं करनी चाहिदी कि कि ओह् इक अगर साढ़े अंदर अगर होगी इक अवाज औगी कि असें ड्राइंग करनी ते अस तां गै करनी कि कि ड्राइंग करने आस्तै असेंगी बड़ा किश जेह्का दिक्खना पौंदा पैह्लें अस कुसै दिक्खगे दस पंदरा बारी अगर कुसै गी दिक्खगे कि किस स्हाबें दी एह् ड्राइंग करै करदा फ्ही अस जाइयै थोह्ड़ा नोहाड़े उप्पर होना कि दस्स एह् कि'यां करनी अगर तुस आखगे कि जंदे गै अगर तुस पैह्ले गै ड्राइंग करना स्टार्ट करूड़ गे शुरू ते ओह् नेईं होनी ऐ पैह्ली धोड़ी ते असें सारें कोला पैह्ले कुसै गी दिक्खना दस पंदरा दिन कि एह् केह् करा दा नोहाड़े किस स्हाबें दी करा दा स्किल्स केह् न नोहाड़ियां मतलब बड़ियां सारियां चीजां न जेह्कियां तुसेंगी दिक्खने गी मिलदियां ड्राइंग पिछले जमाने च केह् होंदा हा कि पैह्लें जेह्के साढ़े बजुर्ग लोक हे उस टाइम केह् होंदा हा कि जेह्की ड्राइंग ही ओह् बड़ी ज्यादा कीती जंदी ही कि कि उस टाइम जेह्का हा ओह् कैमरा नेईं होंदा हा कैमरा नेईं होंदा हा नोहाड़े कारण केह् करदे हे लोक जेह्के हे ओह् बना ड्राइंगां बनाइयै ओह् करियै चित्तरकारी करदे हे ड्राइंग बनांदे हे ते नोहाड़े बारे च जि'यां हून अज्ज दे जमने च ड्राइंग गी सारे भुल्ली ऐ गेदे कि ड्राइंग बी कोई चीज ऐ जि'यां ब्याहें च लोक द्रैंस बनांदे हे लेकिन अज्जै दे जमाने च केह् करदे लोक द्रैंस बी नेईं बनांदे न ओह् बी उत्थें बने बनाए दा ले लैंदे हट्टियै दा बने बनाए दा ले लैंदे ते उसी गै कंधै उप्पर चम्काउड़दे पिछले पैह्ले पैह्ले लोक द्रैंस बनांदे हे ओह् बी इक साढ़ी कलाकारी ऐ इक पेंटिंग दी कलाकारी ऐ कि द्रैंस बनाना ब्याहें बिच्च द्रैंस बनांदे हे होर जि'यां कुतै बोर्ड लिखे दे बोर्ड बी जेह्के न ओह् पेंटिंग दे जरिये गै बोर्ड लखोए जंदे हे नोहाड़े बगैर ओह् बी नी लखोए जंदे न लेकिन उसी बोर्ड गी लिखने लेई बी असें पैह्ले थोह्ड़ी दिक्खने पौंदा कुसै कि किस स्हाबें दा लिखा दा ऐ किस स्हाबें दा इसी बनाना कि'यां पेंट करना अगर अस पैह्ले चली जाह्गे उसी करने ते ओह् बी साढ़े कोला नेईं होना ओह् बी साढ़े मुश्कलां बनी जानियां साढ़े आस्तै पैह्ले पैह्ले लोक केह् करदे हे मतलब कि पेज बी नेईं होंदे हे ते लोक केह् करदे हे पक्खें उप्पर गै नक्शे बनाऊ उड़दे हे कुसै दी तस्वीर बनाऊ उड़दे हे ते